थांनांगौमोनलै नों थांफेराखै काजिरङायाव

काजिरङायाव गान्दा नायनो ना मै नायनो ना माखौ नायनोब्रा नोंलाय फैसाल' ला नोङो आं दं हजोंहायलाय माखौ गिनांगौ बदिगार्द दंखायोरा जेबो जायालै आं थांबाय थाग्रा आंखौ मिथिखागौ अफिस दंखायोना थांगोनखौथ' थारिगखौ फिख्स खालामाखैमोनलै आङो नों थांफायोब्ला आं थारिखखौ फिख्स खालामनाय जागोन रिजार्भ नांलायालै बेलाय माबाजों मा होनो बङायाव गाखोनोसै दाइरेक्ट सुफार दंखायो गान्दा मैदेर मै अमा हाग्रानि बुसथु जेसेबांखि थायामानो हाग्रायाव बे दंजोबोरा बेखौ नुजोबगोन थांफेर थाराखैना आच्चा आच्चा आच्चा दे दे दे दे औ औ आं फन खालामनाय जाथोंसै थारिखखौ फिख्स खालामबा आं नोंनो खिथा हरनाय जासिगोन दे है जेबो नङालै हजोंहाय अफिसाव थागोन हटेलाव जागोन काजिरङायावलाय माथो नोंजों लोगोफोर दंफायो नामा आच्चा आच्चा आच्चा साब्रै थांनो मोनोबाथ' मोजां औ मानसि बुरजाबाथ' दायरेक्ट रिजार्भबो लाना थांनो हायो औ औ औ वालथ' गैया लांदां फ्रि फ्रेंक गारि दंखायो गावसोरनाव अफिसावनो गारियाव थिखांनानैसो गारि सा सासो नायनांगोन औ औ औ थांबायथायोलां बोसोराव खेबथाम खेबब्रै आच्चा आच्चा आच्चा आच्चा आच्चा आच्चा औ औ आच्चा आच्चा दे दे दे